भारतांतल्या वेगळ्या वेगळ्या पदार्थां बद्दल उलयत जाल्यार खूब आसा आनी आमच्या गोंयानूच खूब आसा जशें की काफ्रियाल विंडालू शाकोती रोस आमलेट मागीर पारंपारीक उलयत जाल्यार खतखतें मणगणें खीर केळ्याचो हालवो तवसळी उकडिल्लें कण्ण भाजिल्लें कण्ण मागीर आं धोणस शेंवया सांजो घोंस केळ्याचो हालवो कणगांच्यो नेवऱ्यो सोयीच्यो नेवऱ्यो मसाल्याच्यो नेवऱ्यो तशेंच आमचें हांगा फामाद आसात कितलेशेंच शेव माशेलचो शेव आमचे घरगुती चिवडे काजू खिशमीश घालून मागीर घऱ्यांचे चिप्स घरे तळिल्ले घरे मागीर रसाळ आमचे घरे मागीर आनी अशें मुंबयच्या वाटेंतल्यान आमचे कडेन मिसळ पाव आसा जातूंत तरेतरेची ग्रेवी तरेतरेचे भाज्जयो म्हणजे चणे भिकणां अशें घालून ती मिसळ करतात शेव मुरमुरो मागीर वडा पाव मिर्ची पाव कापां पाव आनी पाव भाजी तरेतरेचे भाजयो घालून एक तांबडी कलराची भाजी करतात जी पावा बरोबर खूब फामाद खातात मागीर उकडीचे मोदक भाजलेले मोदक चुन्नाचे मोदक पुरणाचे मोदक काजवाचे मोदक दुदाचे मोदक अशे खूब तरेचे आमचे कडेन पदार्थ आसात आमी जर भारताच्या वयल्या वटेन वचत जाल्यार दिल्ली छोले बटुरे आसा आलू पराठा मेथी पराठा अशे फामाद पराठे आसात मागीर कबाब टुंडे कबाब मटणाचे कबाब चिकनचे अफगानी कबाब अशें आमचे कडेन फामाद आसात लिट्टी चौका मागीर धंयांतल्यो पुरयो शेव वडे तांदळाचे वडे जे शाकोती बरोबर खातात ते एक फामाद आसात पुरयो बटाट भाजी पातळ भाजी सुकी भाजी टोमाटाची भाजी सालाद भाजी अळसांद्याची भाजी काजवाची भाजी अशी अश्यो तरेतरेच्यो फामाद आमचे कडेन भाज्जयो आसात तेच बरोबर आमचे कडेन बन म्हूण मेळटात जे केळ्या पसून केल्ले आसतात जे खूबच गोड आसतात मागीर आमचे कडेन आनी उलयल्यार साबुदाणे वडे डोसा उत्तप्पा इडली मेदु वडा आनी आमचे कडेन महाराष्ट्रांत खुबशे लोक फामाद खातात ते झुणका भाकर हाच्या बरोबरूच ज्वारीची भाकरी करतात तांदळाची भाकरी करतात आनी ठेचा म्हणून तेंचो रेड कलरचो जो मसालो येता तो भाकरेक लावन चड खातात ते हाच्या बरोबर ती तांबडीच चटणी म्हणून फामाद मेळटा जी भिकणां पसून केल्ली आसता तशेंच आमचे कडेन ते केरळा हांगा सकयल साडीन आमचे कडेन अप्पम करबील घालून चिकन ड्राय हे लोक हे लोक फामादान खूब खातात आमचे कडेन आयस ऍप्पल म्हूण एके तरेचे पदार्थ मेळटा मागीर आमचे कडेन हैद्राबादांतली फामाद बिर्याणी आनी मांडी आनी तें खुनाफा म्हूण मेळटा आमचे कडेन आनी आसल्यार ते कबाब ते तरेतरेचे मेळटात जे फामाद आसात जशे की कश्मिरी कबाब लखनवी कबाब आनी आनी आमच्या कडेन मुंबय सारकिल्ल्या शारांत पानी पुरी शेव पुरी आलू चाट आलू टिक्की पापडी चाट धही पापडी चाट अशेंच फामाद तरेचे स्ट्रिट फूड मेळटा त्याच बरोबर गुजरातांत आमचे कडेन तरेतरेचे गोड गोड जिनस आसात मागीर धोकळा आसा फाफडा आसा जलेबी पपाया सालाद हाच्या बरोबरच आमकां उंदीव उंदीव म्हणल्यार ते तरेतरेच्यो ते भाज्जो घालून पदार्थ करतात मागीर बुंदीचे लाडू काजवाचे लाडू घट किशमिशाचे लाडू आनीक उलोवंक गेल्यार